हम खलना बनाते हैं खलना में पहले कड़ाही धरते हैं कड़ाही में पानी डालते हैं पानी डालने के बाद उसका बेसन डालते हैं खरा मसाला डालते हैं प्याज डालते हैं लहसुन पीस कर डालते हैं उसके बाद उसका घोल बनाते हैं उसको चुराते हैं कड़हियाँ में चुराने के बाद उसको ट्रे में फैलाते हैं फैलाने के बाद वो ठंडा हो जाएगा कड़ाही में तेल भूँजते हैं भूजें तेल भूजने के बाद जब तेल गरम हो जाता है तो उसको छानते हैं छानने के बाद बाद ग्रेवी बनाते हैं ग्रेवी में प्याज लहसुन अदरक मिरचा तेजपत्ता खरा मसाला पीसा हुआ मसाला डाल कर उसका ग्रेवी बनाते हैं ग्रेवी बना कर उसमें भिंगो देते हैं सारे लोग खाते हैं फिर उसके बाद बाटी बनाते हैं मोकनी वाला पहले सत्तू तैयार करते हैं सत्तू तैयार करने ने बाद आँटा गूँथते हैं आँटा गूँथने के बाद उसको छोटा छोटा सा पीस लेकर गोल गोल बना कर उसमें भरते हैं भरने के बाद उसको पानी बटुआ में रख देते हैं रखने के बाद जब पानी खौलने लगता है तो उसमें बाटी भर कर डाल देते हैं डालने के बाद उसको छान देते हैं छानने के बाद जब वो ठंडा हो जाता है कड़ाही में तेल भूजते है उसको छानते हैं छानने के बाद उसको ट्रे में उठा कर रख देते हैं खाने में बहुत अच्छा लगता है स्वादिष्ट लगता है एक बाटी बनता है आँटा गूथ कर सब चीज़ प्याज लहसुन अदरक मिरचा धनिया नींबू भरा हुआ मिरचा डाल कर उसका सत्तू तैयार करते हैं सत्तू तैयार करने के बाद उसको गोली बना कर उसमें भरते हैं भरने के बाद अंगीठी सुलगा कर उस पर इसको डाल देते हैं सेंकने के लिए जब सेंका जाता है तो वो भी बहुत अच्छा लगता है खाने में चोखा बनाते हैं आलू का बैंगन का टमाटर का आ उसमें धनिया मरचा लहसुन अदरक सब पीसते हैं पीस कर सील पर तब उसको पहले के लोग तो सील पर पीसते हैं अबके बहुएँ जो हैं वो मिक्सर चलाती है सील पर पीसती नहीं है उसको करके भरते हैं भरने के बाद बाद चोखा तैयार करते हैं चोखा तैयार करने के बाद सारे लोग उसको खाते हैं खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है कचौड़ी बनाते हैं पालक की कचौड़ी पालक को उबाल कर उसमें सान कर पालक की कचोड़ी उसमें अजवाइन डालते हैं मंगरैला डालते हैं जीरा डालते हैं नमक डालते हैं उसके बाद आँटा गूँथते है उसको बेलते हैं बेल कर कड़ाही में छानते हैं कपड़ा पकौड़ी बनाते हैं पालक की पकौड़ी बनाते हैं गोभी की पकौड़ी बना गोभी पालक प्याज लहसुन ये सब डाल कर मसाला उसाला डाल कर उसको बेसन में गूँथते हैं गूँथने के बाद उसको कड़ाही में तेल डाल कर छानते हैं छानने के बाद प्लेट में लगा कर चटनी के साथ सब लोग खाते हैं दही वड़ा बनाते हैं हैं उसको धोई को भेते है भेकर मिक्सर में पीसते हैं पीसने के बाद उसमें मरीच हींग जीरा गरम मसाला नमक डाल कर उसे फेंटते हैं फेंटने के बाद उसको तेल में छानते हैं एकदम गाढ़ी दही बना कर उसमें उसको भिगो देते हैं खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है चाट चाउमीन इतना बनाते हैं पास्ता बनाते हैं हैं मैगी बनाते हैं उसमें प्याज धनिया हरी हरा मिर्च आदि उसको पहले बॉइल करते है बॉइल कर कर उसे रखते हैं रखने के बाद उसमें प्याज़ मरीच पात गोभी शिमला मिर्च ये सब डाल कर उसको पका देते हैं पकाने के बाद उसको रख देते हैं थाली प्लेट में लगा कर देते हैं खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है इस चीज़ को को ठेले वाला दुकान वाला बनाते हैं बेचते हैं इस से पैसा मिलता है इस से बहुत सारा फायदा है उसी से सब लोग बना रहे हैं